पंज हज़ार पंज सौ पंजुवीह चारि हज़ार टे सौ एकवीह अठ हज़ार नौ सौ चोवीह पंज हज़ार छह सौ एकवीह नव हज़ार छह सौ चोवीह